ہماری ریاست اتر پردیش میں بہت ساری خصوصیات ہے جو ہندوستان کی کسی دوسرے ریاست میں نہیں دیساک دیکھی جا سکتی جیسے کی یہاں کے آب و ہوا بہت اچھی ہے یہاں کی پیداوار بھی بہت اچھی ہے یہاں پر فصلیں بہت ساری اگتی ہیں یہاں یہاں کے سب سے مشہور جو پورے ورلڈ میں مشہور ہے پوری دنیا میں مشہور ہے وہ آگرے کا تاج محل ہے جو کسی بھی دوسری ریاست میں نہیں ہے اور بھی دیگر چیزیں ہیں جیسے کہ بھول بھلیاں ہے اور یہاں پر ہندوستاں دوسری ہندوستان کی کسی دوسری ریاست میں نہیں ہے سب سے پہلے تو تاج محل ہی ہے اور بھی دیگر جگہیں ہیں گھومنے کے لیے جو وہ ہندوستان کی کسی دوسری جگہ میں نہیں ہے یہاں کہ پیدوار بھی بہت اچھی ہے یہاں پر لوگ ایک دوسرے سے مطلب انسیت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں اور بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں یہاں گھومنے کے لیے یہاں پر بہت اچھی جگہیں ہیں گھومنے کے لیے اور لوگ یہاں پر آتے ہیں تاج محل دیکھنے کے لیے جو کہ پورے ورلڈ میں مشہور ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری ریاست اتر پردیش میں ہے جو دوسری ریاست میں نہیں ہیں